जी हाँ मुझे लगता है हिंदी भाषा को मीडिया और शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त रूप से प्रयोग में लाया गया है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और वर्तमान में हमारे भारत देश में हिंदी भाषा का ही समस्त रूप से और सभी जगहों पर बोलबाला है शिक्षा प्रणाली में भी सर्वाधिक रूप में हिंदी भाषा का ही उपयोग होता है हिंदी भाषा को मीडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है मीडिया में ज़्यादातर समाचारें हिंदी भाषा में ही चलते हैं और हिंदी भाषा को पसंद करने वाले हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का ही उपयोग करते है शिक्षा प्रणाली के रूप में हिंदी एक अहम भाषा हो गई है क्योंकि हिंदी भाषा एक ही मातृभाषा के रूप में उभर कर सामने आई है तो हिंदी भाषा को लोग सर्वाधिक पसंद करते हैं